नमस्ते क्या मैम हाँ हाँ आपके घर शादी है क्या आपके घर शादी है क्या हाँ तो इसी दुकान पर लहंगा मिलेगा लांचा मिलेगा साड़ी अच्छी अच्छी डिजाइन वाली है अच्छा ब्लाउज भी है जो भी चाहेंगी महिलाओं के लिए जितना भी है अच्छा अच्छा सब सामान मिलेगा आइए हमारी दुकान पर मिल जाएगा और हमारे यहाँ दो हज़ार से लेकर दस हज़ार तक ला लांचा मिलेगा आप जैसा पसंद करेंगे वैसा ही रेट लगेगा हाँ तो आप जैसा डिजाइन पसंद करेंगे उसी के हिसाब से ना हम देंगे आप आइए हमारी दुकान पर हमारी दुकान आप यह राम नगर मोड़ देख रही हैं राम नगर मोड़ के चौक पर है वह जो रूट मोहमदाबाद जाता है ना वही के बगल में है दुकान वहाँ पर आइए आप हाँ अलग अलग डिजाइन की साड़ी है लहंगा भी है लांचा भी है जो भी आपको पसंद लगेगा आप देख कर ले सकती हैं हाँ हल्दी पर का भी साड़ी हमारे यहाँ मिलता है और मेहँदी पर की भी साड़ी मिलती है आप जो भी चाहेंगी बिदाई की भी साड़ी हमारे यहाँ है जो भी चाहेंगी आप आकर पसंद करके ले सकती हैं हमारे यहाँ से दुकान हमारे खुले हुए हैं हम अब तो मान लीजिए गरमी का मौसम है तो दुकान हमार हमारी सात ही बजे खुल जाती है धूप हो जा पूरा इस समय तो दुकान सुबह में ही खुल जाती हैं तो आप आइए हमसे आठ बजे नौ बजे जब भी आपको टाइम मिले आप आइये हमसे मिल लीजिए हम मिल जाएँगे आपको ठीक है आइए आप हम आपसे मिल जाएँगे ठीक है नमस्ते